हेलो मैं सोनम टेलर मझउआँ से बोल रही हूँ

जी किस नाम से आपने लिखवाया था ओ अच्छा उनकी रिसीविंग मेरे से गुम गई हैं तो क्या आप एक दो दिन में आ सकती हैं क्या मुझे रिसीविंग दिखाने के लिए अभी वह ड्रेस नहीं सीली हुई है

अच्छा अच्छा जी तो दरअसल क्या हुआ था कि मुझे मसीन के काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ा था और कई ऑर्डर्स भी थे तो इसलिए आपका काम डिले हो गया है दो तीन दिन के बात आ कर आप आ सकती हैं रिसीविंग ले कर तो फिर मैं सिल दूँगी वह क्या है ना मैडम कि और भी ऑर्डर रहते हैं न इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है और कई सारे रहते हैं तो इसमें पता नहीं चल पाता कि किसका जल्दी करना है किसका नहीं है तो उसके वजह से वह हो गया रख मतलब कि यहाँ वहाँ भी रख जाते हैं न कपड़े तो मिलना भी मुश्किल हो पाता है कि किसका अर्जेंट है किसका नहीं है इसलिए थोड़ा हो रहा है ए हाँ दो तीन दिन के बाद आप आ जाइए हाँ हाँ ठीक है उसके बाद आप आ जाइए अपने बच्चे को ले कर तो उसकी मतलब कि नाप भी ले लूँगी मैं और सिल भी दूँगी जी जी ठीक है ठीक है जी जी आपको एड्रेस तो पता होगा न सोनम टेलर्स मझउआँ हाँ जी ठीक है ठीक ठीक ठीक है आप आ जाइएगा दो तीन दिन में जी ठीक है